यह क्या है कि हमने बाग़वानी लगाने सीखा किससे जो कि गाँव के पड़ोस के भईया लगते हैं पड़ोस में दादा भी लगते हैं उन लोगों से मैंने सीखा कि बाग़वानी लगाते हैं कैसे उसके अंदर पहले चार पेड़ आम का लगा देते हैं अलग अलग करके चारों को चारों के बगल में गेंदा के फूल गुलाब के फूल कमल के फूल लगा देते हैं बाग़वानी अच्छी लगती है देखने में सुंदर लगती है कोई भी घर से आता है कहीं से भी आता है देखने में सुंदर लगता है तो मीठा फल उसमें उगता है तो आम फरता है क्या के मीठा एक बगल में अनार के पेड़ लगा हुआ है उसके पर बगल में फिर बगल में अनार का पेड़ भी लगा देते हैं उसके फिर बगल में गेंदा के फूल लगा कर फिर से गुलाब के फूल लगा कर दोनों तरफ़ से अच्छे अच्छे सजावट कर देते हैं उसमें लगाने के बाद में क्या करते हैं उसको कि और क्या करते हैं उसको कि आम उसमें जब फरता है तो मीठा फल आता है खाने के लिए स्वादिष्ट बहुत आते हैं क्या होता है कि घर में जो भी आता है कहीं से भी मेहमान भी आते हैं उसको देखते हैं तो कहीं से ना कहीं से थोड़ा पैसा दे कर जाते हैं दस बीस सौ पचास दे कर भी जाते हैं कि यह देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि हमको यह अच्छा लगता है इसका बाग़वानी अच्छा लग रहा है यह देखना पर जब देख लेते हैं तो उसको क्या केहते हैं कि यह बाग़वानी मेरा रहता तो कितना सुंदर लगता